جی ویسے تو سب کے الگ الگ دیکھئے زبان ہوتی ہے جیسے دلّی میں بہت سارے لوگ رہتے آ کر بستے ہیں وہ وہ تو اپنی اپنی اپنی فیملی میں اپنی زبان ہی بولتے ہیں لیکن میں جہاں سپارہ پڑھنے جاتی تھی وہ مظفر نگر سے بلانگ کرتے تھے تو ان کی بولی تھی ان کی مظفر نگر کی بولی الگ تھی تو میں کافی ٹائم مطلب میں دو تین گھنٹے سپارہ پڑھنے جاتی تھی وہ ایوری ڈے ایوری ڈے تو مجھے ان کی زبان بولنی آ گئی تھی کہاں جا رہی یہاں آ رہی یہ کھا لے وہ کھا لے ایسے کر کے وہ بولتی تھی وہ ابھی آ رہی ابھی جا رہی ایسے کر کے بولتی تھیں تو مجھے ان کی زبان کافی اچھی لگتی تھی اور مجھے بولنی آگئی تھی ان کی زبان تو مظفر نگر کی بولی ایسی ابھی آ رہی کہاں جا رہی بیٹھ جا یہ وہ ایسے بولتے ہیں وہاں کے لوگ وہ مجھے کہاں کافی اچھی بھی لگتی ہے ان کی بولی اور ایسے بولے جاتی ہے ان کی مظفر نگر کی اور سہارنپور میں ایسے ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے